आङो बेबायदिनो आंनि न'खरखौ गोजोनै लाखिनो एबा आंनि जिउखौ आङो फोथांलांनो थाखाय आङो बेबायदिनो मोनसे थांखि लानानै आं दिनै दा दख'ना दखान होयो आरो दख'ना दखाननि गेजेरजोंनो आङो मैगं मैगं बेफारबो खालामो दा आङो बेजोंनो बेजोंनो दा न'खरखौ फोथांगासिनो दङ दा दा बेबा बेफोरबायदिनो दा न'खरनि थाखाय जोंहा जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो खस्थ' खालामनानै जोङो दा न'खरखौ माबा फोथांलांनांगौ जायो आरो दा आङो गोबां बेबायदिनो आङो थांखि लानानै दा नै आं फिसा फिसौफोरखौ फोरोंलांनो थाखाय आङो बेफोरबायदि थांखि लानानै आङो दख'ना बेफार एबा मैगं बेफार खालामो आरो दा बिजोंनो आङो फिसाफोरखौ फोरोंगासिनो दङ आरो दा आङो बिजोंनो दा आंनि न'खरा जोबोर गोबां मोजाङाव दङ आरो बेबादिनो दा न'खरखौ लाखिलांनो थाखाय आङो बेफोरबायदिनो दा मावथांखिखौ लाबाय बिदिनो आं जेसेदिन संसाराव थांनानै थागोन देहाया गोख्रोङै थागोन बेसिमाखौ आङो बेबायदिनो दखान बेफार फालांगिखौनो खालामनानै जालांसिगोन आरो दा आङो बे बेफार खालामनायनि गेजेरजोंनो गाव थानो थानो थाखाय न' गंसे लुनो हाबाय आरो बे न'आवनो थानानै जोङो दा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो बेबायदिनो मैगं दखान एबा दख'ना दखान होनानैब्लाबो दा न'खरखौ खुंलाङो आरो गोबां फिसाफोरनि फरायनाय थाखा फैसा माबाफ्रावबो जोङो सहाय खालामो बेफोरखौ माबानो हायो आरो बेबायदिनो फिसाफोरनि फरायनाय माबायावहाय बिदिनो आंनि खस्थ'नि गेजेरजों फिसाफोरनि फरायनायावबो बेबायदिनो ग्रोब ग्रोब बेबायदिनो बाहायलांनो मालांनो हागासिनो दङ बेबायदिनो जोङो न'खरनि थाखाय गावनि न'खरनि फिसा फिसौनि जिउ खांलांनांगौनि थाखाय जोङो बेबायदिनो खस्थ'जोंनो जोङो दखान बेफार फालांगिखौ खालामनानै जोङो जायो